अगे बाये शी हें पावसान कितें धरलां गे कितलो पावस येता तसो तितल्याच नेटान वारेंय बी येता मगे काळोखाचेर काळोख जाता पळय गे मावशे कसो पावस वत्ता पावस म्हणून थांबना मगे तो पळय पळय वाऱ्यांत तीं पळय रस्त्यार झाडांय मोडून पडलीं हय कितें करपाचीं गे तीं झाडां शी बाबा आनी पावस पळय गे कसो वत्ता उदक घो घो घो करून आतां आमकां आनी भायर सरपाचें आसलें मगे हय कितें करतलीं गे आमी आतां आनी कशीं वतलीं आतां ऑटो ड्रायव्हराक कशे आपयतले गे हांगा शी बाबा हें म्हाका आनी कांय समजना गे

पळय गे मावशे हाजेर तूं कितें एक्शन घे गे मातशें हय पळय हांव आतां कितलो वेळ जालो चित्तां आतां पावस कसोच थांबना हें पळय उदक पळय खंय पावलें अर्दो रस्तो तो पळय पुराय बुडलो मगे हय तीं पळय झाडां मोठीं मोठीं मडून पडल्यां हय आतां आनी आमकां ह्या पेड्यां वाटेन भायर सरूंक मेळना

तेंच सांगतालो गे हांव आतां हांकां ही मगे मागीर कोण आयकनात हांव सांगत आसा पावस तितलो मोट्यान पडटा तितलो हांचो चड मोट्यान आवज जाता

पळय तरी आयकता जाल्यार हांव आतां तांकां केन्ना सावन सांगतां पावस थांबलो आमी हळू हळू चलूंक लागया म्हण

आतां तीं पळय झाडांय मडून रसत्यार पडल्यात मोटर ड्रायव्हर कसो येतलो हांगा मागीर हय हांव आतां कितें सांगता खबर आसा तुमकां हो पावस मगे मातसो बारीक जावनी आमी आतां पेड्यांतल्यान रानांतल्यान वळ्यां हायवेचेर पावपाक सारके वाटेन चलूंक लागया कळ्ळें न्हय हय ओ आबोल्या आयकता मगो तुकां हय आयकता न्हय हय तेंच सांगतां ह्या पावसान कांय आयकना म्हूण मातशें म्हजेर लक्ष दवरात न्हय

पावसय तसो आसा वारोय तसो आसा आनी तुमी तशीं आसा सारकीं हय आतां पावस मातसो बारीक जाता म्हणल्यार आमी मातशें बसया हय आं आनी मागीर कितें करया आमी हळू हळू हळू हळू पावस बारीक जातकच रानांतल्यान चलूंक लागया हय हय आयकता न्हय तुमी हय आनी मागीर ताका आमी पोळ्यां पावतकच फोन मारपाचो ओटो ड्रायव्हर आमी आतां पोळ्यां येवन पावल्या म्हूण ना ना तो आनी हांगा कसो येतलो गे आतां अगो पेड्यांतलो लोलयां रस्त्याक उदक भरलां लोलयां सावन तेजान वयर येवपाक जातलें कशें पेड्यान येवपाक वयर येवपाक मेळपाक नाका ताका ना ना रस्तो लोलयां सगळो बुडलो पावसांत हय हीं हांगा झाडां पडल्या तीं जालींच लोलयां रस्तो सगळो बुडला हय ना तो वयर गाडी हाडचो ना हय हय हो पावस आतां बारीक जायत आयला मातसो तुमी कितें खावपाचें जाल्यार खावन घेयात आं चला बेगीन सगळीं जाणा चला आतां आमकां हो वाठार सोडून आमकां दुसऱ्या त्या वाठारांत वचपाक जाय रानांतल्यान चलत वचपाक जाय आयकतात न्ही तुमी सगळीं जाणा आयकता काय आं आं आयकलें आं बरें बरें ना म्हाका आयकना आशिल्लें पावसाक लागून तशें म्हूण मोट्यान सांगल्लें आं बरें चला कितें खावपाचें तें खावन घेयात चलात एक दोन मिनटांत भायर सरपाची तयारी करया हां ओके बरें हां चल नाका नाका ताका फोन मार नाकात ताका मागीर मारया फोन आं लोलयां सगळें बुडलां तो वयर येवपाचोच ना तुमी तें टेंशन घेवनाकात पळय आं पावस बारीक जालो मातसो वारोय बी कमी जाला मावशे पळय गे तांचें मातशें कानार घाल भुरग्यांक सगळ्यांक तांकां बेगीन खावन उट म्हूण

चल आमी वचूंक लागया येन्नाच बारीकआसा तेन्नाच हय हय आनी आनी रावपाचें ना गे चल जालें जाल्यार येन्नाच सगळ्यांनी चलूंक लागपाचें आं हय हय चल तर बरें आं या न्हय चला या हय हय भंय ना गे भंय आनी कसलो आमी कितलो लोक आसा मगे आनी भंय कसलो हांव मुखार वयता तुमकां भंय दिसता जाल्यार हांव वयता मुखार म्हज्या फाटल्यान तुमी येयात आं हय हय हय चल बरें

मावशे तूं सगळ्यां फाटल्यान राव हांव सगळ्यांत मुखार वयतां तांकां मदीं धाड आं हय आं चल बरें येयात आं हांव भायर सरलो आं पावस बारीक आसतनाच येयात भायर सरून कळ्ळें काय चलात मागीर तांकां पोळ्यां पावता पावता फोन मारपाक जाय हां तें टेंशन तुमी घेवनाकात फोन मारपाचो तुमी फकत म्हज्या बरोबर येवपाचें पळयात आं चल या सवकास येयात आं रानांतल्यान ना आतां पावस कमी आसतना चलूंक बरें मागीर पावस वारें आयल्यार चलूंक मेळपाक ना हय मातशें बेगीन बेगीन पांय उखलात आं येयात बेगीन म्हज्या फाटल्यान येतात न्हय सगळीं आं आं आं येयात येयात आं बरें बरें

जावं रे सायबा एकदांची येवन रसत्यार पडलीं आवयस कितें रे पावस शी सामकें विटयलें मरे ह्या पावसान आनी वाऱ्यान कसलो गो बाये पावस हय हांगाय बी पडल्यात ही पळय झाडां पूण हांगा रसत्याक ना रे तीं हय आमचें कितें तो इल्लो बारीक रस्तो जाला सगळो ब्लॉक जाला हय हय आं चल आतां तांकां फोन मारया आतां आनी कित्याक टायम घालप चल फोन मारया आं

आं हॅलो ड्रायव्हर आं हय हय आमीं पेड्यां सावन उलयतात हय हय हय आगे बाये पेड्यां सगळें लोलयां बुडले मगे कशें येवपाचें आरे आयक तुकां आमी पेड्यार वयर यो म्हणलें ना हॅलो आं हांव सांगतां न्हय तुका सांगतां आयक न्हय हय आमकांय बी खबर आसा सगळें लोलयां बुडलां म्हूण हय हय हय हय आं आं हय आतां हांव तुका कितें सांगतां आमीं पेड्यां सावन रानांच्यान हायवेर पोळ्यां पाविल्ले आसात आयकलें हय हय पेड्यांच्यान रानांतल्यान हायवेर आमी पोळ्यां पािवल्ले आसात तूं आमकां पोळ्यां येवपाचो व्हरपाक हय हय हय तशें म्हूण तुका आमी फोन केलो नासलो तूं येवचो नासलो म्हूण खबर आसली आमकां बुडलां म्हूण सगळें हय आतां आमी पोळ्यां येवन भायर सरलीं रसत्यार हायवेर आसात आं हय चड टायम लागतलो आनी कितलोसो खंय पावला तर तूं आं बरें बरें आमीं रावतात आमीं आसात खूब जाण हांगा हय हय हय हां बरें बरें हां यो तूं आं हय आं आमीं सगळीं पाविल्ली आसात आं चल बरें आं तूं यो आनी आनी फोन मारूंक जाय आं तर आं बरें बरें आमीं रावतात रावतात हां आमीं हांगा हायवेर आसा